ہندوستان کا نقل و حمل کا نظام متنووع اور وسیع ہے جس میں ریلویز بسیں آٹو رکشا میٹرو ٹیکسی اور ہوائی سفر شامل ہیں لوگ عام طور پر ٹرین یا بس کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر اور روز مرہ کے سفر کے لیے میٹرو کا استعمال کرتے ہیں جہاں تک چیلنجنگ کا سوال ہے تو یہاں بھیڑ بھاڑ تاخیر سڑکوں کی خستہ حالی اور ٹریفک کا مسئلہ شامل ہیں اسے بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل ٹکٹنگ بہتر انفراسٹکچر اور ٹریفک مینجمنٹ پر توجہ دینا ضروری ہے عوامی شعور اور حکومت دونوں کی شراکت سے نقل و حمل مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے